इअं मनोरंजन लाइ त जीअं सोशल मीडिया ई आहे त हुन में वाट्सप फ़ेसबुक त इंस्टा थी वियो त इहे त सभिनी खे पसंदि आहे त इहे त हलंदो ई आहे हिन खां अलावा टी वी में जीअं स्पोट्स थी वियो त स्पोट्स में क्रिकेट थी वियो और हॉकी थी वियो फुटबॉल थी वियो इहे पसंदि आहे ॾिसण और बाक़ी कॉमेडी सीरियल्स जीअं तारक मेहता का उल्टा चश्मा थी वियो या कपिल शर्मा शो थी वियो इहे पसंदि आहे ॾिसण और फ़ेमिली साइड त मतलबु हिकु एटमॉस्फ़ेयर थी वेंदो आहे कि सभु पूरी फ़ेमिली असांजी जे को बि ॾिसूं ख़ुशी ख़ुशी जे को बि रहूं